हैलो हां जी मैं तुसें गी फोन कीता हा कि मिगी सनाएओ तुस केह्ड़ी केह्ड़ी अच्छा घूमन अस केह्ड़ी केह्ड़ी जगह इद्धर घूमने बास्तै केह्ड़ी केह्ड़ियां जगह न कोई शैल जेही जगह् दस्सो जित्थै अस घूमने जाचै फैमली आह्ले बंदे आए दे कन्नै जेह्ड़ी इत्थै शैल जगह् सभनें कोला जगह् शैल होऐ जित्थै अस घूमी सकां तीर्थस्थान तीर्थस्थान बी सनाऊड़ो ते जां ओह् वी सनाऊड़ो जित्थैं जू जू बगैरा जित्थै बी ऐ हां उत ते उत्थै इस बेल्लै ठंड ठुंड ते नी ऐ माता वैश्णो अच्छा अच्छा ते होर सुनने च आया इत्थै बाग ए बहु बी बड़ा फेमस इ'यां बड़ा ओह् ऐ अच्छा अच्छा दिक्खने आह्ली ऐ होर केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न इत्थै हां हां अच्छा ते किन्ने घैंटे लगदे उत्थै जाने गी हैं अच्छा अच्छा हां ते गड्डी आह्ले किन्ने पैसे लैंदे जेह्ड़े उसी अगर इत्थै एह्डी एह्डी दूर जाना होऐ ते हां अवा फ्ही बी इ'यां केईं लोग आखदे ज्यादा लेई लैंदे पैसे बाह्र लोकें गी दिक्खियै नेईं इ'यां गड्डी करनी होऐ अपनी गड्डी फ्ही उऐ आक्खा नी अगर माता वैश्णो जाना होऐ ते किन्ने पैसे लेई लैने उ'न्नै अच्छा अच्छा ठीक ऐ